हमर नाम विक्रम मिश्रा भेल हम पूर्णियासँ बिलोंग करै छी हम देखियौ किछु गेम तेमके विषयमे हम किछु अहाँसभके पास कहय लेल चाहि रहल छियै हमरसभके जे छै छोट छै बाल बच्चा जितने मतलब हमरासँ बड़ बुजुर्ग छै छोट छै देखियौ आइ काल्हि गेमके मतलब डिजीटल जमानाके अन्तर्गत जे छै ओसभ मतलब जुड़ल जा रहल छै इएह हम अहाँसभके बीचमे हम कहय लेल चाहि रहल छियै कि देखियौ जितने भी छै डिजीटल जे छै युग जे छै ओकर अनुसार तऽ हमरासभके चलना ही छै जानलियै हमरासभके डिजिटल युगके साथ चलना ही छै लेकिन जे छै जितने भी गेमिंग छै ई छै गेम तेम छै एकरासभके देखियौ खेलबै ओ नहि छै माइंड भी हमरसभके जे छै माथा भी फ्री होना चाही आइ काल्हिके समयके अनुसार हमरासभके बढ़ना भी चाही ई गलत बात नहि छियै अच्छा चीज आबि रहल छै सही छै लेकिन ओकर यूज अच्छा तरीकासँ हमरा करना छै कि देखियौ बहुत ज्यादा कहीँ कहीँ देखते देखैत हेथिन की कतहु मतलब बहुत बच्चासभ से जे छै लागल रहै छै लागले रहै छै तऽ ओसभपर ज्यादासँ ज्यादा ध्यान देबय लए कि मतलब जे छै हमरासँ छोट छै या बड़ भाय छै जे नहि समझै छै ओकरासभके समझाबू कि कोनो भी चीज गलत चीजके लिए नहि आबै छै लेकिन ओकरा यूज हम कोना करै छियै ओ ज्यादा मायने राखै छै तऽ इएह हम अहाँसभके बीचमे कहय लए चाहि रहल छियै कि हमरासँ जे जे छोट यए नान यए ओकरासभके सही तरीका अहाँ बताबू चलयके बताबू कि कोनो भी चीज जीवनमे एलैए कोनो भी दुनिआँमे एलैए तऽ ओकर जे छै यूज सही चीजके लिए करबै कि गलत चीजके लिए यूज नहि करबै जानलियै ठीक यए हम इएह लए अहाँसभके धन्यवाद चाहै छी